स्मार्ट फोनसँ हमसब कतहु भी रहय छियै जेनाकि हमरा सबके केओ दूरो रहय छै तऽ ऑनलाइन हमरा सबके आब जेनाकि वीडियो कॉलिंग करिके हमसब बात करि सकय छलियै रहय जब भी नेटवर्कके बहुत ही कम रहय छै इहाँ हम बहुत कम रहय छलियै ओकर बाद जे स्मार्ट फोनसँ हमसब बहुत किछु करि सकय छलियै ऑनलाइन सब किछु अथी करि सकय छलियै सुविधा हमरा सबके बहुत मिलय छै जब नेटवर्क नहि रहय छै तब असुविधा रहय छलियै स्मा फोन सब भी करि सकय छलियै बहुत किछुके अथी रहय छलियै जेना ऑनलाइनसँ कॉलिंग वीडियो कॉलिंग फेसबुक बहुत किछु हमसब करि सकय छलियै मैसेज भेज सकय छलियै बहुत किछुके अथी रहय छलियै